आंथ' फरायनाया ओरैनो क्लास ओइटसिम फरायदोङो फरायबाबो ओमफाय हायासै गारनाय जाहैदोङो गेजेर जराव क्लास ओइटनिफ्राय आं आरो दा साख्रिथ' गैखाया ओरैनो हाजिराफोर मावो माइ गाइनाय समाव माइ गाइयो खोथिया फुनाय समाव खोथिया फुयो आरो नै दा गोरान खेथिफोर जों बेसरफोर फुसिगोन दालिफोर फुसिगोन दालि केसारि दुन्दिया इदिनो मथरफोर खानाय आलुफोर बुरनाय न'फोर लिरनो होबाथाइ लिरहोनाय बेबायदिनो जों अनेगथा हाजिरा मावनाय जायो माइ गाइनायावबो जोङो दा सानसेयाव ओरैनो दुइस' गोजानाव थांबाथाइ आरो आराइस' मोन्नाय जाहैयो गामिनि गोजानाव थांबासो आराइस'खौबो मोन्नाय जायो नै दा आरो गोरान खेथिनि हाजिरा मावनायाथ' ओरैनो एक्स' सोरबा बादिया न' लिरनायाव एक्स'फोर हरो आरो नै दा दुन्दिया फुनायफोराव बांद्राय मानसिफोरानो फोबाङा नालाय सासे सानैयाल' फोयो नालाय जोङो दा देरस' गाहामाव फुनाय जायो आरो मथर खानाय दुन्दिया फुनाय बा केसारि दालि फुनाय इफोरखौ जोङो देरस' फोरावनो फुनाय जायो हाजिरानि दामानो बाराया जों बिदिनो खस्थ' खालायनानै हाजिराफोर अबाव मोनगोन अबाव मोना नागिरनानै जोङो मावनाय जाहैयो हाजिरानि बिखै आरो अमा दाउ इदिनो लानानै फियो हांसोफोर फियो मोसौफोर लायो बिदिनो बिगफोरखौबो जोङो नायनाय टाइमआव नायबाय हैनाय टाइमाव हैबाय नै दा लाबोनाय टाइमआव लाबोसिगोन मोनथाम टाइम जोङो मोसौफोर अमाफोरनोबो जोङो जानाय आदार होनाय जाहैयो अमा फानबाथाइ आरो दामबो मोन्नाय जाया मालाबा बायदियाव ओरैनो दस हाजार बा आट हाजार इदियावनो जोङो फिसा फिसायावनो हरनाय जायो बांसिनानो दा जोङो इदिनो बुहुत खस्थ' खालायो दाउ सेरसेयावबो थिनस' गाहामल' मोन्नाय जायो खायदायाव आरो आराइस' गाहामल मोन्नाय जायो बिदिनो जों नागिरनानै जानाय जायो आरो हाजिराफोर मोनबा हाजिरा मावबाय दाउ अमाफोर नायबाय एनिफाय आरो इदिनो इसानफोरबो मालाबा इदिनो ज' लोगो नांना जोङो खाथिनिजों खाथिनि दालायलायनाय जायो अनेकथा खामानिखौनो जोङो नागिरनाय जायो आरो गासिब्बो ज'नो खाथि खाला जोङो मावलायग्रा लोगो हाजिरा मावलायग्रा लोगो दंजोबो नालाय इदिनो जोङो ज' ज' मावनाय जायो गासिब्बो खामानिखौ